चारि लख टेवीह हज़ार ॿ सौ चारि अठ लख अठटीह हज़ार टे सौ टीह पंज लख पंद्रहां हज़ार ॿ सौ पंजाह सत लख एकासी हज़ार नौ सौ तेरहां पंज लख चोवीह हज़ार पंज सौ ॿावीह